गेलेमु गेलेनाया गावनि देहायारि राफोद खालामनायनि अनगायैबो गावनि जिउयाव थांनानै थानो थाखाय मोनसे राहा खालामनानै लानो हायो नाथाय बे थांनानै थानाय राहाखौ मोनहैनो थाखाय गावनो गाव नाजानांगोन मोजां गेलेगिरि जानांगोन गावनो सुबिदा लानो रोंनांगोन आजिखालि खेला बा गेलेमुखौ गोबां सरखारि लेबेलाव आजावसै बिदिनो जोङो गामोन दिस्थ्रिक्ट गेलेगोन समफोर स्ट्रेट गेलेगोन उनाव इन्टारनेसनेल नेसनेल गेलेगोन बिदिनो लासै लासै गावनो गाव गेलेनानै गावनि जिउखौ दानो खाबु लानांगोन जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बक्सिंयाव दं अंकुसिता बर' जमुना बर' फुटबलाव दं जोंहा हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर' जोङो फल' खालामनो हायो बेसोरो बेसेबां खस्थ' खालामदों बिसिबां नाजादों जोंबो बिसोरखौ नायै नायै फल' खालामफानो हानांगोन बा खालामनांगोन बिसोरो बेसेबां प्रेकटिसाव थायो जोंबो थानांगोन बिसोरो बेसेबां गोबाव कचिं लायो बा बेसेबां कचिं कचिंजों बेसेबां टाइम होयो जोंबो बेबादिनो खालामनांगोन अब्लासो जोङो गावनि जिउआव दानाय अब्ला जोङो साकचेस जागोन बा मुलाम्फा मोनगोन आं सानो गामियारि गेलेग्राफोरा दसे दुसेल' गेलेया लासे गोबां गोबाव गेलेनानै मोजां मास्टार हमनानै गेलेयोब्ला नितचय मुलाम्फा दं बा मुलाम्फा मोनो जोङो मोजां गेलेनांगोन गामियारि सुबुं होन्नानै जोङो गावखौनो उन्दै बा निहाथ थाखोनि सान्नानै लाबाय थायोब्ला जोङो मुलाम्फाखौ बोरै मोन्नो बेनिखायनो मुलाम्फाखौ गाव निजे नाजानांगोन मोजां मास्टार हमनांगोन मोजां बोसोन खोनासंनांगोन अब्ला नितचय मुलाम्फाखौ मोनो बा गावनि थांना थानायनि राहा हिसाबै सायख'नानै लानो हायो बिब्दिनो गावखौनो गाव निजे आं सासे गेलेगिरि आं सासे मोजां गेलेगिरि होन्नानै गावखौनो गाव सान्ना लानांगोन अब्लानो गेलेनायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन होन्ना आं सानो